जी सर जी सर जी सर बोलिए जी जी जी जी एक्चुअली सर हम गाड़ी ड्राइभर हैं गाड़ी हैं ठीक है सर बुक करवाइएगा सर गाड़ी बुक करवा लीजिये नालंदा में अच्छा अच्छा चीज़ है सारा चीज़ सर हम घुमबा देंगे आपको गाड़ी बुक कीजिए सर उसके बाद चलिए आप जहाँ जाना चाहें मंदिर हो जहाँ जाना है आपको बहुत कुछ है ऐसे नितीश कुमार का यहाँ पर् हर चीज़ देखते जानबे करें करते होंगे सारा चीज़ आपको हम घुमा देते हैं जो चीज़ देखने का इच्छा हो बोलिए सर क्या देखना चाहते हैं सर कम से कम में आपको तो सारा घुमा देंगे ज़्यादा किलोमीटर तो आप तो जानबे करते हैं सर तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा पूरा घुमाने में उसके बाद आप तो आपको कम से कम थोड़ा दूर सर पाँच हज़ार रुपैया आपको तो बुक कर करके ही जाना पड़ेगा ऐसे ठीक है सर तो पाँच हज़ार रुपैया कम से कम सर लगेगा आपके साथ रहेंगे और आपको दो दिन रुक कर भी सारा चीज़ दिखवा देंगे आपको कोई तरह का दिक्कत ना हो आपको येस सर और कुछ सर जी जी जी सर सारा चीज़ आपको दिखा देंगे आप नीफिक्र हो कर गाड़ी बुक करवाइए सर और चलिए मेरे साथ हमको हर जगह का पता है पूरा नालंदा में आपको जहाँ जाना है सर वहाँ का आप बताइए वहाँ आपको ले जाएंगे और आपको कोई टेंशन नहीं आप गाड़ी बुक सिर्फ करवाइए और हर जगह हम आपको मंदिर हो पार्क हो जहाँ जो जहाँ घूमना हो आपको हम वो आपको घुमाएंगे सर आपको कोई तरह का दिक्कत नहीं आएगा समझ गए सर जी जी जी जी जी सही बात है सर इतना दूर से आप आए सर घूमने के लिए तो हमरा तो होता है कि सर आपको कोई तरह का दिक्कत नहीं हमलोग तो यहाँ रहबे करते हैं और हमलोग को हर चीज़ का पता है आपको कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा सर चलिए आप मेरा गाड़ी बुक करवाइए आप चलिए सर आपको कोई तरह का दिक्कत कहीं नहीं होगा हम सारा जगह आपको घुमा देंगे जैसे जो जी जी अच्छा है होटल भी है अच्छा होटल है आपको चलिए श्री राम बाई एगो होटल है बहुत अच्छा होटल है उसमें आपको हम रखेंगे रूम भी मतलब सु सस्ता रेट में हो जाएगा उसमें कोई दिक्कत नहीं कम से कम में आपको करवा देंगे बुक कोई तरह का दिक्कत ना हो हम भी रहेंगे आपके साथ ठीक है सर इसलिए सर आप चलिए आप नीफिक्र हो कर चलिए ठीक है सर ठीक है सर ओके ठीक है रखते हैं सर ठीक ठीक ठीक सर आइए